हैलो हाँ कौन नमस्ते बताइए तो ये कब से हो रहा है आपको तो आपको पहले आना चाहिए था काफी समय हो गया फिर भी दिमाग की बात है माइंड की बात है आपको पहले आना चाहिए था मेरा हॉस्पिटल लखनऊ में है जानकीपुरम में सुबह दस बजे से खुलता है शाम को पाँच बजे तक मिलेंगे आपको आप मंडे को आइएगा तभी आपको देखती हूँ तो आप मंडे को आइए आपका इलाज मैं करती हूँ आप ठीक हो जाएंगे वैसे तो आपने इतना समय वैसे ही लगा दिया आपने आपको पहले दिखाना चाहिये था तो आप आके मंडे को दिखाइये आप जी

आप यहाँ पे सारे साधन चलते हैं आप ऑटो रिक्शे से भी आ सकते हैं आप अपनी बाइक से भी आ सकते हैं मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं और मार्शल चलती है और अन्य गाड़ियां चलती हैं आप उनसे आ सकती हैं हाँ हमारे हॉस्पिटल में मैं हूँ औ भी डॉक्टर हैं ठीक है ठीक ठीक हलो हाँ बताइए जी हाँ एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी आप नंबर एक सौ आठ पे डायल करिएगा एम्बुलेंस आप पहुँचेगी आपके पास नमस्ते